लम्बा सफरके लिये बाइकपर यदि कहीँ जाना छै तऽ हल्का सा खाना खाना चाही जादा भोजन नहि करना चाही नत नहि तऽ कोनो चीज पीना चाही ड्रिंक विंक नहि करना चाही हल्का खाना खाना चाही मतलब चावल वावल नहि खाना चाही रोटी हल्कासँ खाना चाही यदि लम्बा सफर करि रहल छियै बाइकपर कोनो नशा नहि करना चाही बढ़िआँसँ जाना चाही सुरक्षित जाना चाही कोनो खाना मतलब जेना कोनो नशा नहि करि कए बाइक चलाना चाही सुरक्षितसँ जा जाना चाही आओर हल्का खाना खाना चाही यदि कमर दर्द हइ छै दर्द कन्धा दर्द होइ छै तऽ कहीं मतलब थोड़ा सा आधा घण्टा दस मिनटके लिये रेस्ट करना चाही कहीं रुकि जाना चाही एक बेर हम गेल रहियइ तऽ बहुत कमर दर्द होइ रहय लम्बा सफरमे तऽ हम कहीं रुकि गेलियइ अहाँ आधा घण्टा खातिर दस मिनट खातिर रेस्ट करलियै ओकर बाद फेन ओतयसँ निकललियइ यदि लम्बा सफरमे कहीं जाना छै तऽ भोजन हल्कासँ करना चाही धीरेसँ बाइक चल अँ धीरेसँ बाइक चलाना चाही मतलब कोइ नश कोनो नशा नहि करना चाही धीरे धीरे बाइक चलाना चाही कोनो नशा वसा नहि करना चाही नहि करना चाही धीरेसँ बाइक चलाना चाही हल्का भोजन करना चाही चावल नहि खाना चाही रोटी खाना चाही आओर अच्छासँ जाना चाही बाइक लए कऽ लम्बा सफरमे देखके चलना चाहिये चलना चाही बहुत अच्छा सफर चलना चाही बाइकसँ लम्बा सफरमे कहीं कमर दर्द होइ छै कन्धा दर्द होइ छै तऽ ये लए कऽ जे छै ने बाइक कए मतलब लम्बा सफरमे कहीं दस मिनट पाँच मिनट आधा घण्टा कहीं रुकि जाना चाही